जय झूलेलाल अजु मां तव्हांखे पंहिंजे घर जे गाडन जे बारे में जाम कुझु ॿुधाईंदुमि मुंहिंजे घर जे गाडन में जाम पेड़ पौधा आहिनि ऐं फल फल फ्रूट जा बि पेड़ पौधा आहिनि त मूंखे फूलनि जो वण जामु सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजे घर जे गाडन में हिकु चमेलीअ जो फूल जो पौधो आहे ऐं मूंखे जाम वणंदा आहिनि हिते मुख मुंहिंजी माउ खे बि मोगरे जो फूल जाम सुठो लॻंदो आहे मुंंहिंजे घर में पूजा करणु व महिल असां पंहिंजे घर जो फूल इस्तेमालु करे असां पंहिंजे पूजा में इस्तेमलु करंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे घर जे गाडन में भाॼियुनि जो बि पेड़ पौधा आहिनि त मुंहिंजी माउ पंहिंजे रंधिणे में मानी ठाहिनि वक़्त असां पंहिंजे घर जी भाॼियूं खे इस्तेमालु करी रसोई ठाहींदा आहिनि त हुनजियूं हुनजी सवाद बि जाम सुठो थींदो धे मुंहिंजो घर जो गाडन में जाम सुठा सुठा फल फ्रूट ऐं सब्जियुनि जा पेड़ पौधा आहिनि असां वधीक करे पंहिंजे रंधिणे में मानी ठाहियलु वक़्तु असांजे पेड़ पौधनि मां उगियल फल फ्रूट खणी करे सब्जियूं ठांहींदा आहिनि जय झूलेलाल